बिहारके तकनीक अभी काफी सुधार होइल छै बिहार पहिलेसँ काफी ज्यादा विकसित होइल छै बिहार पहले ओतना विकसित नहि रहलक लेकिन अभी बहुत ज्यादा विकसित होइल बा एहिमे बिहार सरकारके काफी बड़ा हाथ बा आओर बिहारके अभी सबसँ ज्यादा जाहिमे विकास होइल छलै ओ बा कृषि आओर कृषिमे बहुत ज्यादा विकास होलऽ छलैहऽ आओर हम चाहै छिए कि हर किसानके एकर लाभ मिलै आओर अलग अलग योजनाके तहत किसानके अपना अपना जे भी मूल्य बा ओसब मिलै आओर ईसब काफी अच्छा बा जे हमरा बिहारमे हो रहल हो रहल छै आओर ईसब करैलए किसानके उचित मूल्य दऽ रहल छै सरकार आओर सरकारसँ एक निवेदन बा कि अइसे ही काम करैत रहू आओर सबके मनोबल बढ़ाबैत रहू आओर ई काफी अच्छा अच्छा चीज रहै छै जे किसानके साथ होइल छै आओर ई बहुत ही अच्छा तकनीक बा बिहार सरकार जे देले छै आओर ई काफी अच्छा हेकै जकरा करैलए हमसब चाहै छिए हमरा बिहार सरकारसँ निवेदन हइ कि अइसे ही किसान सबके अइसन नया नया तकनीक दिऔ जकरा वजहसँ बिहारके कृषि विकास होइत रहतै